मुंहिंजो फेवरेट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आहे स्मार्ट फोन जंहिंमां केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि मोबाइल फोन अॼकल्ह हिकु ॻाल्हाइण जो ज़रियो थी वियो आहे मोबाइल फोन जे थ्रू असां जीपीएस जरिये असां केॾी बि जॻह ते पहुची सघंदा आहियूं उनजे अलावा अॼकल्ह मोबाइल फोन मनोरंजनि जो ज़रियो थी वियो आहे ऐं मोबाइल फोन यूज करे असां पंहिंजी रोॼमर्रा जी जिंदॻीअ में कमु इंदड़ शयूं मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करे असां घुराये सघंदा आहियूं